हॅलो आं सांग कोण उलयता

आं हां

घरा कडल्यान हाडटा आसतना बरो आसलो न्हय तो हय म्हणल्यार पावसान भिजलेलो तो पावसान बी भिजलेलो जोर आयलो म्हणटा न्हय ताका हय सो पावसान भिजलो काय म्हणटा हांव उदकांन उद उ उ उदकांन बी गेल्लो तो आं हां ओके आतां हांव मातसो पयस आसलेलो मातश्या वकतान मातसो पयस म्हणल्यार बरो पयस आसलेलो म्हणल्यार म्हणल्यार मातसो रेस्ट दिलां न्हय ताका तुमी आं क्लासीन बसयलां काय भायर बसयलां ताका वयर भायर बसयलां ताका ते एक क्रोसिन बी टेबलेट आसल्यार पळेयात न्हय तुमचे कडेन अर्दी मोडून दियात ताका अर्दी मोडून दिया आं हांव एक दोन वरांन पावतलो मातसो पयस हांव कामां खातीर ना घरान कोण ना हांवूच ताका हाडटा व्हरता मातशें दवरता न्हय ताका तुमी मातशें लक्ष्य दवरात ताजेर आं घुवळ बी येत ताका मागीर ना जाल्यार खंय ऑफिसा कडेन बसयलां ताका काय क्लासीन बसयला ताका तुमी ऑफिसा कडेन बसयला आं ह ह बरें ना ना म्हणल्यार तुमी आता कितें करतले ऑफिसा कडेन बसयला म्हणकर आतां थंय केनटीन बी कितें आसा लागी कॉफी बी ताका मेळटली कॉफी बी हाडून कॉफी दिता ताका मातशी हाडून कॉफी मातशें आं कॉफी आनी टेबलेट दी ताका आनी मातशें कितें खांवपाक पळय ताजे कडेन पयशें दिल्यात हांवे कितें खांवपाक मेळटा जाल्यार दी ताका मागीर एक दोन वरांनी येता हांव गाडयेक म्हजे ऑफिसातलें काम सोंपतकूच मागीर आतां भायर सरतां ताजे पयलीं हांव तुमकां कॉल करतां भायर सरच्या पयलीं आं आं मागीर पळया म्हाका सांगात तुमी तरी पूण कशें कितें आसा ते ताजे सिटवेशन मागीर पळयता आं आं ओके ओके बरें बरें चल बाय